हाँ हमारे क्षेत्र में हम जो अधिकतर पक्षी जो देखते हैं वह एक तो गोनेरिया चिड़िया है और उसके बाद कबूतर को देखते हैं और मुझे रंग बिरंगी चिड़िया को देखना गिलहरी को देखना कबूतर को देखना बहुत पसंद है और इनके लिए हम लोग लगातार प्रयत्न भी करते हैं इनके दाना और पानी की व्यवस्था भी करते हैं मैंने अपने घर के आंगन में एक घर लटका रखा है जिसमें चिड़िया के लिए पानी और उसका दाना रख रखा है और ऐसे मैंने दो या तीन लगा रखे हैं पर अपने यहाँ पर जो पेड़ हैं मेरे उनके ऊपर मैंने नकली घोंसला भी लगा रखा है जिससे बहुत सी चिड़िया जो है आकर्षित होकर आती है रंग बिरंगी जब वह आकर यहाँ सुबह सुबह चाहती है तो मुझे देखना बहुत ही पसंद आता है और कबूतर जो है कबूतरों के लिए भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है जितने भी पक्षी हैं हमारे मेरे यहाँ पर जो बगीचा है आंगन है वहाँ पर आते हैं और उनको हम लोग जो है चिड़िया वगैरह से भी सॉरी बिल्ली वगैरह से भी चिड़िया को बचाते हैं यह सब व्यवस्था है जो मुझे करना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे जानवरों को देखना जानवरों को पक्षियों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है